हंजी हंजी मे फ्रिज लेना जी फ्रिज दा केह् रेट ऐ फ्रिज दै रेट केह् ऐ असें छोटा जेहा गै लेना जी अच्छा ते फिर एहदा कि ओहदा कि रेट ऐ अच्छा फ्रिज दा ओह् ओह् लेना ऐ कुलर असें लेना छोटा फ्रिज ओह् कुलर अच्छा बारे खाङन ते लैना असें मैंहगे होङन फिर नेईं असें लैना चलो ठीक ऐ फिर हैं लेने ते हैंन होन आसे